کیا آپ نے کبھی سری یا الیکسا جیسے وائس اسسٹینٹ کا استعمال کیا ہے آپ کے لیے وہ کیسا رہا اور آپ نے اس کے اسے کن کاموں کے لیے استعمال کیا سیری یا الیکسا کا استعمال میں نے کبھی نہیں کیا نہ ہی میں اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں مجھے تو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں گوگل سے سرچ کرتا ہوں یا یوٹیوب کے ذریعہ سرچ کرتا ہوں اس کے بارے میں کچھ آگے نہیں جانتا بس یہ کہنا چاہوں گا بس میرا سب سے بہتر انوبھو تو گوگل کے ذریعہ ہے میں جو مجھے جو کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے گوگل پہ سرچ کرتا ہوں اور وائس بک وس گوگل وس کے میں اپنے ساری ضرورت پوری کرتا ہوں